तस्वीर लेने के लिए कैमरे का उपयोग करना काफी अच्छा होता है क्योंकि कैमरे से ली हुई तस्वीरें अ बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है उनकी पिक्सेल नहीं फटते हैं और अ मेरे अ अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सैमसंग काफी अच्छा अ ब्रांड है एक अच्छी कंपनी है तो आप सैम सैमसंग का कैमरा ले सकते हैं यूज कर सकते हैं और क्योंकि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है उसको रखने में आप कैसे भी उसको कैरी कर सकते हैं आपका पर्स है छोटा होता है उसका साइज़ तो आप पर्स में भी रख सकते हैं उसको अपने अ हाथ में भी लेकर चल सकते हैं आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं आप बैग लेकर जा रहे हैं अपना पर्स लेकर जा रहे हैं तो आप उसमें उसको रख सकते हैं साइज काफी छोटा होता है और तस्वीरें निकालने के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छी काफी अच्छी क्वालिटी की आप उससे तस्वीरें निकाल सकते हैं पिक्सल की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती आप बाहर कहीं भी घूमने गए हैं एक अ अच्छा जो एरिया है आप उसको कवर करना चाहते हैं जैसे कि अ वैसे मोबाइल में भी करते हैं अपन लेकिन मोबाइल से ज्यादा अच्छे से आप कैमरे में कर सकते हैं क्योंकि वो जो अ प्राकृतिक एक जो नेचर रहता है हमारी जो संस्कृति है अगर हम बाहर कहीं घूमने गए हैं तो उसको कैद करना एक याद के रूप में उसको रखना अ मुझे लगता है सब ऐसा चाहते हैं सबको अच्छा लगता है इस तरीके से पिक्चर निकालना अपने अ नेचर के साथ तो कैमरा एक बहुत अ अच्छा उसका एक वो है कि आप कैमरे से अपनी सारी चीजें कर सकते हैं और फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं क्योंकि अगर आप अ प्रिंट आउट निकालेंगे तो अ कैमरे का प्रिंट आउट बहुत अच्छा आता है मोबाइल से आप उतना अच्छा प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते